हलो जी बोलिए

जी जी मैं सपना संगीता वाली ब्रांच से बलराज शर्मा बात कर रहा हूँ टी वी एस शोरूम से बाेलिए जी जी मैं मुझे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैश में लेंगे फाइनैंस में गाड़ी

अच्छा ई एम आई कोशिश करेंगे तो मैं पहले तो आपको गाड़ी की जानकारी दे देता हूँ सर ये जो एक आई क्यूब गाड़ी है एक्चुअल में इसका माइलेज है अपना सिक्स्टी टू के अराउडिंग इसका एवरेज एवरेज निकल रहा है कंपनी क्लेम कर रही है और इसकी ये अपना एट्टी वन थाउज़ेंड के समथिंग की इसकी ऑनरोड प्राइज़ आएगी और थ्री थाउज़ेंड का इंस्योरेंस ठीक है और आप करते क्या हैं वैसे

ठीक है तो कितना कमा लेते हैं मंथली इसके पहले आपने कभी कहीं लोन के लिए ट्राई करा है सर टाइम पे किस्त गई थी सर इसकी ठीक है तो आप आपका पेन कार्ड वगैरह दे दीजिएगा तो मैं सिबिल वगैरह उसका जो है एक बार चेक कर लूँगा और आपको कोटेशन भी मैं भिजवा देता हूँ उसका है ना वो आप रिटर्न वगैरह भरते क्या सर ऐसा तो आप मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड आपका और बेंक का इस्टेटमेंट बेंक तो चला बेंक तो होगा ना आपका जिसमें मतलब पैसे वगैरह आते रहते होंगे जाना होगा करता होगा गाड़ी में इसमें चार कलर है सर वाइट ब्लेक ग्रीन और रेड जी जी इसमें कलर के रेट नहीं होंगे इसमें सारे मॉडल जो हैं तीन मॉडल है इसमें एल डी आई इसमें तो इसमें तीनों में से जो भी होगा आपको जो भी पसंद होगा उस मॉडल के हिसाब से फिर रेट भी डिफर डिपेंड होंगे क्योंकि हर मॉडल पे दाे दो हजार रुपए प्लस हैं

हाँ बिल्कुल आपको आपको लोन वगैरह के लिए सारी चीज़ें भी करनी ही पड़ेगी प्रोसीजर के लिए तो आपको आना तो पड़ेगा ही एक बार विज़िट पे आपकी फिर गाड़ी हम आपको चाहिए आप आपको हैंडओवर कर देंगे या आपके जो साथ वाले दोस्त हैं उनको किसी को भी हैंडओवर कर सकते कोई दिक्कत नहीं हम गाड़ी एक कोटेशन कम्प्लीट कम्प्लीट करवाकर बिल्कुल बिल्कुल मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा बिल्कुल है ना ओके ओके सर